काणकोण आनी आमच्या गांवांत महत्वाचे म्हणल्यार वायल्ड लायफ सेंच्युरी आसा आनी थंय आमी जनावरां पोसतात जनावरां कित्याक लागून पोसतात ताका कित्याक मानवचो म्हजो हो प्रस्न पडटा पूण आमी जनावरांक मारपाचे ना तांकां आमी जगोवपाचे आसा आमी आतां आमच्या गांवांनी मोठे मोठे जनावरां येतात बरी मोठी मोठी येतात गांवांनी येता प्लस घरांनी सायडीच्यान येता आमकां भिरांत दिसता तेन्ना आमी तांकां मारना आमी डायरेक्ट फोरेस्टाक कळयता फोरेस्टाक कळून तांणी ते व्हरून थंय ताजे सेफ्टी खातीर अमकीशी प्लेस आसा पळय थंय सेफ्टी दवरता आनी ताकां बरें भाशेन ट्रेड बरे बाशेन तेंचे ट्रेड करता आनी थंय लोक तेंचे खातीर राखपा खातीर लोकाक दवरल्ले आसता आनी तांकां खावपाक सुद्धा दिता आमी आनी आमच्या गांवांत घरांत सोरोप बीन येता खबर आसतली तुमकां सोरोप बीन येता म्हणून आनी आमी सोरपाक देवा समान मानतात आमचो नाग देवता आसा पळय ताका आमी देवा समान मानतात आनी ते आयले म्हणटगीर कितें करतां खंय दिश्टी पडलो म्हणटगीर आमी ताका आपयता आनी ताका व्हरूंक बरे बऱ्या खंयतरी जाग्यार दवरता आनी तांची राखण करतां आमचे खंयतरी खंयचें जनावर जरी खंयच्या गांवांत जरी गावांत येयलें जाल्यार आमी ताका आपयतात आनी तांचे बऱ्याचे बरें काळजी घेतात आनी ते म्हणल्यार असो आमच्या गांवांक काणकोणच्या ऐरयेक जनावरांची बेस्ट काळजी घेतात आनी तशींच तुमी ताका काळजी घेवपा खातीर ताका मारनाका आनी ताची बऱ्याच्या बऱ्या पैकी काळजी घेयात